नमस्कार हाँ सर बीमा करवाना था तो इसमें इसमें मैडम सालभर में कितने पैसे जमा होंगे पाँच साल का कराएंगे सालभर में पैसा कितना जमा होंगे सालभर में पैसा कितना जमा होंगे पाँच साल का करवाएँगे तो पाँच लाख का पाँच लाख का देखो हाँ

और बीबी भी करवाएगी बच्चे भी हैं और गाँव के भी करवाएंगे हम्म हाँ

हाँ तो तबियत तबियत उबियत ख़राब होगी तो उसमें क्या मिलेगा तो क्या मिलेगा बीमा वीमा करवाने पर पैसा बीमा वाले में

हाँ हाँ हाँ को फिर क्या कह रहे हैं गाँव में जो सब है उनको भी करवा देंगे

बीमा करवाने को चले आना दो चार दिन में आज आज है मंगल है बुध बिफ़े शुक्र उ सोमवार तक घर पर आ जाओ सोमवार तक हम है